हमरा आरके वनजीव प्रजाति आवासके अछि वन जीवक रक्षा हमसब नीक जेना करै छी जेनाकि गाय गाय रखै छियनि हुनका पोसै छियनि खाय लए सब किछु पीए लए हुनका घर बनै छै अलग सऽ हरेक तरहके सुख सुविधा मिलै छै पूरा सेवा करै छी आओर जेनाकि कुत्ता पोसलहुॅं हुनको ध्यान रखलहुॅं गाय पोसलहुॅं बकरी पोसलहुॅं भैंस पोसलहुॅं सबके रक्षा होइ छै ठीक जेना कोइ कोइ तोतो रखै छथिन तोतोके राखल जाइ छै ठीक जेना ओकरो टाइम टेबुल खाना मिलै छै पीना मिलै छै हर चीज मिलै छै तनी भैंसो रखै छै भैंसोके टाइम टेबलमे बाहर लऽ गेलहुॅं खाना पीना खुएलहुॅं नेहेलहुॅं आराम से खाय लए देलहुॅं पानि देलहुॅं टाइम टेबल ध्यान रखलहुॅं बारिश बारिशमे नहि भी देलहुॅं बारिशमे घरमे रखलहुॅं हरेक तरहके होइ छै रक्षा लेल हमसब सबकिछु करै छी जे जे हमरा सबके दिमागमे रहै छै हरेक चीज करै छी का रक्षाके लेल हमसब अपना तरफसँ सबकिछु प्रयास करैत रहै छी बाइचान्स कोनो गलती भऽ गेल तऽ हुनका से क्षमा मङ्गलहुॅं कोनो क्षमा कऽ दियौ हरेक तरहके सुख सुविधा दैके पूरा कोशिश कयल जाइ छै हरेक तरह कऽ हमसब पूरा ध्यान रखै छी जे